असांजी भारत संस्कृतिअ में त घणा ई अलॻि अलॻि प्रकार जा तहिवार अलॻि घर अलॻि अलॻि प्रकारन जी भाषाऊं आहिनि त ॿार जॾहिं स्कूल वेंदा आहिनि जॾहिं तालीम हासिलु कंदा आहिनि त हुते ॾिसंदा आहिनि त तरह तरह माण्हू जेके ॿार ईंदा आहिनि स्कूल में केरु कहिड़ी भाषा यो हूंदो आहे त कहिड़े संस्कृतिअ यो हूंदो आहे त उहो सभ ॿार हिक ॿिए खे ॾिसी करे पंहिंजे अंदरु अपनाईंदा आइन असांजी जेकी पढ़ाई लिखाई आहे एडूकेशन आहे उहा असांखे सेखारींदी आहे त कीअं असां सभु उहे वीचार उहे संस्कार पंहिंजे अंदरु असां अपनायूं त मुंहिंजे हिसाब सां जेकी असांजी एडुकेशन आहे पढ़ाई लिखाई आहे उहो तमामु वॾो किरदारु अपनाईंदी आहे असांजी संस्कृतिअ में जेके ॿारनि जे अंदरु जेके कनि जेको आहे सुठा वीचार पैदा कंदी आहे त ॿार स्कूल वञण सां ई जेको आहे सॼो पंहिंजो रितियूं रिवाज़ ऐं अलॻि अलॻि भारत संस्कृतिअ जा जेके भाषाऊं आहिनि जेके रितियूं रिवाजूं आहिनि उहे सभु पंहिंजे अंदरु अपनाईंदा आहिनि